ہمارے شہر میں خوش آمدید میں عمیر ہوں ایک مقامی رہائشی کیا یہ آپ کا پہلا دورہ ہے بالکل معاذ ہمارے شہر کو اپنے بھر پور ثقافتی ورثے پر بہت فخر ہے ہمارے پاس روایات کے متنوع امتزاج ہیں جو ہماری تاریخ اور نسلوں سے یہاں رہنے والی مختلف برادریوں سے جڑے ہیں ہماری متعدد تہواروں سے لے کر ہمارے روایتی موثیقی اور رقص تک آپ کو منفرد مقامی ذائقے کا ذائقہ ملے گا ضرور اس وقت ہم سالانہ برسی ہفتے کے لیے تیاری کر رہے ہیں جہاں ہم جہاں ہم اپنی مقامی روایات کا جشن مناتے ہیں یہاں روایتی دستکاریوں پر ورکشاپ ہمارے مستند پکوانوں کو سیکھنے کے لیے کھانا پکانے کی کلاسز اور یہاں تک کہ کہانی سنانے کے سیشنس بھی ہیں تو شہر کی تاریخ اور تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں یہ آپ کے لیے اپنے آپ کو غرق کرنے کا بہترین موقع ہے یقیناََ آپ ہمارے مقامی بازاروں کو تلاش کر سکتے ہیں جہاں کاریگر روایتی دستکاری اور سامان فروخت کرتے ہیں اس کے علاوہ مقامی عجائب گھروں اور ثقافتی مراکز کو مت چھوڑیں گائڈیڈ ٹور اور نمائشیں پیش کرتے ہیں جو آپ کو ہماری تاریخ آرٹ اور رسم و رواج کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں اس کے علاوہ کیسے اور عوامی مقامات پر مقامی لوگوں کے ساتھ مشغول ہونا سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے آپ کا استقبال ہے معاذ یہاں اپنے وقت کا لطف اٹھائیں اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا مزید سفارشات کی ضرورت ہے تو بنا جھجھک پوچھیں ہمارے ثقافت اور روایت کو دریافت کرنے کے لیے اچھا وقت گذاریں